एना तऽ पूर्णियामे बहुत कमे स्थानीय चैरिटी या सामुदायिक संस्था छै जकरामेसँ हम जानै छौँ ओकरामे एक टीम पूर्णिया नामके एगो संस्था छै जकर हेड रविनेश पोद्दार भइया हइ आओर विकास आदित्य भइया जे देखते रहै छै कि कोन इलाकामे कोन आदमीके ब्लडके जरूरी पड़ि गेलै तऽ ओकर पूर्ति करैके लिए सब पूरा मेहनत करिते रहै छै आओर ब्लडके उपलब्धि पूरे पूर्णियामे करबाबै छै पूर्णियामे तऽ करबेबे करै छै बाँकी आओर भी जगह भी ब्लडके पूर्ति कराबैमे अपना महत्वपूर्ण योगदान दै छै टीम पूर्णियाके द्वारा हालहिमे गरीब लोकोके लिए भोजनके भी बेबस्था करैके प्रयास करै गेल छै आओर दू तीन दिनसँ ओकरामे रातिके दस बजेके बाद गरीब लोकसब के भोजन बाँटैके कार्य करल जाइ छै जेकि काफी सराहनीय छै